ओमफ्राय मा खामानि मावदों नाथाय माथो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दाथ' न' लुनायखौनो जा आच्छा आंहा दा बर्थ'मान साइदाव एसे बेस्थ' दङ अब्लाबो अब्लाबो समालागि थांनानै आङो नोंथांजों रायलायगोन मोगा मोगिहाय आरो लोगोसे नोंथांनाव थांनानै आं जायगाखौबो नायगोन दा बर्थ'मान आं साइटआव बेस्थ' जानानै दङ

हेल' बुं आच्छा सबथासेब्ला जागोन ना कमप्लिट आच्छा आं साइदाव एसे खामानि दंमोन बेखौ मावजोबनानै नोंथांनियाव थांगोन आङो आरो लोगोसे जायगाखौ नायगोन बोरै बोरै जायो लोगोसे बियाव मेचिन मेचिनफ्राबो फैगोन जागोन ना नोंथां आरो लोगोसे आरो रायलायनायनि उनाव सान्नै थानानै नोंथांनि न'नि बेराखौ खेवहैनाय जागोन नाथाय लोगोसे आंनो बा रोजा एदभान्स नांगोन मानो होनबा बे लेबारफोरनोथ' आङो जानाय लोंनाय मुवा बायनो होनांगोन ना अह नङाबा माखौ जानानै थागोन बिसोरलाय जाबाय ना नोंथां

खामानि मावनो हागोन हागोन हागोन

औ दहाय दे सिन्था खालामनाङा नोंथाङा सिन्था खालामनाङा लांफागोन आत्सा माबाफोर बुंनो दंबावो माने नोंथां दे होम्बा गोजोनथों